जी सर बता दीजिए ना सर फ़ाइनैन्स कराए थे गाड़ी अच्छा सर ये आप जो गाड़ी बोल रहे हैं टी वी एस आई क्यूब गाड़ी है इलेक्ट्रिक वेहीकल है ये एक लाख एक सैंतालीस हज़ार रुपये की गाड़ी है एक लाख सैंतालीस हज़ार सात सौ उनतालीस रुपये की

सर ये एक लाख सैंतालीस हज़ार सात सौ उनतालीस रुपये की गाड़ी है

आवाज आ रही है हाँ हाँ हाँ देखिए इसमें आप जैसे फ़ाइनैन्स के लिए बोल रहे हैं यदि तो इसमें आपका फ़ाइनैन्स हो जाएगी गाड़ी इसमें आपको डाउन पेमेंट कम से कम डाउन पेमेंट रहेगी वो कम से कम सात हज़ार तीन सौ सतासी रुपये करनी पड़ेगी कम से कम और इस इसमें हम आपको तीन साल का फ़ाइनैन्स दे देंगे इसमें आपको जो ई एम आई आएगी वो आएगी पाँच हज़ार अड़सठ रुपये की दस पर्सेंट के इंटरेस्ट के रेट से सर देखिए ये आपका जो है इलेक्ट्रिक वेहीकल है आपका ठीक है इसमें आपको हंड्रेड किलोमीटर्स की रेंज मिलती है और इसमें आपको स्पोर्ट्स मतलब अलग अलग मोड मिलते हैं इसमें आपको आप ब्लूटूथ मिल जाएगा टाइमिंग का मिल जाएगा टैम्परेचर बता देगा है ना आप फ़ोन वगैरह अपने स्क्रीन से उठा सकते हैं तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें पूरी रहती हैं आपको इसमें ट्यूबलेस टायर रहेंगे ये सारी चीज़ें रहती हैं कलर इसमें पांच अवेलेबल कलर हैं

जी जी बिलकुल मिल जाएगा जी जी जी मिल जाएगा और कलर का कोई कॉस्ट भी नहीं यहाँ पर

सर इसमें आपको कम से कम सात हज़ार तीन सौ सतासी रुपये की डाउन पेमेंट आएगी कम से कम

सिविल तो सर देखिए अलग अलग फ़ाइनैन्स के लिए अलग अलग सिविल चाहिए रहता है आप डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा सबमिट करवा दीजिएगा जो भी आपका सिविल होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी गाड़ी

नहीं इशू तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका यदि सिविल स्कोर कम है है ना तो वो कभी तो वो कभी कभी फ़ैमिली मेम्बर्स का भी उसमें ऑटोमैटिक कम हो जाता है यदि आपने जब कुछ भी पहले फ़ाइनैन्स कराया होगा आपने रेफ़रेन्स दिया होगा है ना तो उनका भी सिविल कम हो सकता है हो जाता है तो बाकि हालांकि आपको अपने घर में जिनके भी नाम से करवाना है आप उनका डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा अपन सबमिट करके देखेंगे जिसका भी सिविल अच्छा होगा उनके हिसाब से दे देंगे वैसे साढ़े छ सौ के ऊपर फ़ाइनैन्स हो जाती है गाड़ी साढ़े छ सौ के ऊपर यदि आपका सिविल होगा तो फ़ाइनेन्स हो जाएगी गाड़ी

कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है जी कोई इशू नहीं है हम भी पहुँचवा देंगे आप क्वोटेशन मैं एड्रेस बता दीजिएगा मैं कल या परसों में जब भी आप अवेलेबल रहेंगे घर में मैं बंदे को भेज दूंगा वो आपको घर पे ही जाके टेस्ट राइड करवा देंगे कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है

सर्विसिंग के लिए सर्विस बुक रहती है उसमें सारी डिटेल दी रहती है वैसे जो फ़र्स्ट सर्विस रहती है वो हज़ार किलोमीटर से पहले होती है गाड़ी आप जिस दिन लेंगे उसके उसके एक महीने या हज़ार किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उसमें आपको सर्विस कराना रहता है और फिर बाकी डिटेल तो आपको उसमें सर्विस बुक में दिख जाएगी और वॉरएंटी का कोई इशू नहीं है टी वी एस की गाड़ी है इसमें पाँच साल की आपको वॉरएंटी रहती है वो सारी चीज़ें कवर होती हैं गाड़ी बहुत बढ़िया है कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा

जी जी जी और मैं आपको और मैं आपको और मैं आपको क्वोटेशन बना देता हूँ ब्रोशर वगैरह दिखा देता हूँ पूरा क्या गाड़ी का स्पेसिफ़िकेशनस है है ना वो सब आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं आप और इसके लिए यदि चाहें तो नेट में भी सर्च कर सकते हैं नेट में भी और भी जानकारी मिल जाएगी आपको आपको और अच्छा सैटिसफ़ाइड हो जाएंगे आप ये सारी चीज़ें है

हाँ वो भी वो भी वो भी है सर लेकिन ओला में आग भी लग रही है ये भी आपको पता ही होगा

ठीक है ना सर कोई इशू नहीं है

ठीक है ना सर ठीक है

ठीक है ना मैं आपको भिजवा दूंगा आपका एड्रेस ले लिया मैंने मैं आपको भिजवा दूंगा आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा फिर जैसा भी होगा बता दीजिएगा कोई इशू नहीं है

ठीक है सर मैं पूरी जानकारी आपको लिख के दे देता हूँ उसमें क्वोटेशन में जी बिलकुल बिलकुल